हिंदी भाषा की अनोखी विशेषताएं बहुत हैं और इसकी व्याकरण में हमें बहुत सी बोलियाँ मिलती हैं जो हिंदी भाषा से सम्बंधित होती हैं इसका उच्चारण करते समय हमें एक हम जो कोई शब्द बोलते हैं अधिकतर शब्दों के अंत में ए शब्द की ध्वनि आती है यह बहुत अच्छी बात है ये हमारे हिंदी की उच्चारण की है और हम जब कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे जीभ अलग अलग भाग को छुती है जिससे हम बोलने में हमे कोई तकलीफ़ नही होती और शब्द बहुत अच्छी तरीके से निकलते हैं